मां रोज सुबुहु जो उथी करे योग ऐं प्राणायाम कंदी आहियां योग आसन त घणा ई सारा हूंदा आहिनि मां रो डेली कुझु योग आसन कंदी आहियां ताकी मां हेल्दी लाइफ़ जी सघां सुबुह जो मां सते वजे उथी करे कलाकु खनि योग ऐं प्राणायाम कंदी आहियां उनमें सुबुहु खां सुबुहु जो शुरुआत में मां पहिले उथी करे पाणी वाणी पी करे फ्रेश थी करे पोइ मां सूक्ष्म व्यायामु कंदी आहियां ऐं उनखां पोइ थोरा योग आसन कंदी आहियां जीअं मकर आसन मर्कट आसन धनुर आसन सभई हीअ आसन करे पोइ थोरी देरि मां प्राणायाम कंदी आहियां जीअं भस्त्रिका कपालभाती और अनुलोम विलोम अनुलोम विलोम करण सभिनि खां बैस्ट मूंखे लॻंदो आहे छो की अनुलोम विलोम करण सां पूरी असांजी जेकी शरीर जी ॿहतरि हज़ार महत्वपूर्ण नाड़ियूं आहिनि हू नस नाड़ियूं सॼी खुली वेंदियूं आहिनि और असां अच्छे से सांस वठी सघंदा आहियूं खुली करे जिन जीवन जी सघंदा आहियूं असांजे दीमाग़ु में फ्रेश एयर वेंदी आहे असांजो दिलो दीमाग़ु ताज़ा थी वेंदो आहे ऐं कंहिंखे जो बि परेशानी हूंदियूं आहिनि जीअं माइग्रेन हुजे दि कोई क्लोटिंग हुजे कंहिंजे बॉडी में उहे इन्सानु धीरे धीरे करे अगरि तव्हां कंदव त हो डिजॉल्व थी वेंदी और प्रणा प्राणायाम और आसननि जो इलाही फ़ाइदो आहे मां चवंदी आहे की सभिनीनि खे पंहिंजे लाइ हिकु कलाकु कढी करे रोज सुबुह जो अ थोरो पंहिंजे शरीर जे हिसाब सां जेतिरो पुजे ओतिरो करिणो आसन या प्राणायाम या सुक्ष्म व्यायामु जेतिरो बि तव्हांखां पुजे हू ज़रूर करिजो